मुझे अरिजीत सिंह के गाने बहुत ही पसंद हैं और अच्छे भी लगते हैं मैं काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ और मुस्कुराने की वजह तुम हो ये गाना मेरा का बहुत फेवरेट है और जब भी मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है तो मैं ये गाना सुनती हूँ और मेरा मूड ऑफ रहता है तो इसके अलावा भी मैं बहुत से गाने सुनती हूँ और ये अरिजीत सिंह के जो गाने हैं इसमें काफ़ी दर्द है मुझे जब भी मेरा मूड ऑफ रहता है तो मैं ये गाने सुनती हूँ जब भी मेरा दिमाग खराब होता है या कुछ भी मेरे साथ बुरा होता है तो ये गाने मैं सुनती रहती हूँ और इसके अलावा भी काफ़ी गाने जो ऐसे हैं जो मैं सुनना पसंद करती हूँ और ये गानें मुझे अच्छे भी लगते हैं जब भी मैं पढ़ाई से मैं दिमाग मन हटता है या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तभी मैं ये गाने सुनना पसंद करती हूँ